کھیل میں لوگوں کو ایک متحد اور ٹیم ورک سے کام چلتا ہے کوئی بھی کھیل ایک ٹیم ورک سے کام چلتا ہے اگر ہم کوئی بھی کھیل کی بات کی جائے کرکٹ ہو فٹ بال ہو کبڈی ہو کوئی بھی ہو اس سے ٹیم ورک کے ذریعے ہی کام چلتا ہے اگر ہم ٹیم ورک نہ کریں گے تو وہ ایک بہتر پردرشن ایک پرفارمینس نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹیم ورک اب ٹیم ورک میں سب سے پہلے ایک مثال لیا جائے لی جائے کرکٹ کا تو کرکٹ میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ ٹیم ورک کے کور پہ لیڈر کے طور پہ ایک لیڈر چنا جاتا ہے جسے ہم کیپٹن کہتے ہیں اب کیپٹن کی بات کو ملا جلا کر کے سب لوگ مان مل جل کر کے اس کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے ایک ٹیم ورک کے اور ٹیم ورک کو فروغ دینے سے ہی کامیابی ہوتی ہے میچ میں جیت اور ہار ہوتا ہے اب ٹیم ورک ضروری ہے کرکٹ ہو کوئی بھی کام کو لے کر کے ہو کوئی بھی کام ہو اس میں ٹیم ورک ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح اسی طرح سے کرکٹ خاص کر کے ہم لوگ کھیلنا بے حد پسند کرتے ہیں اس پہ ہی بات کرنا بہتر رہے گا ایک کیپٹن ہوتے ہیں کیپٹن کی ذمے داری ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کو سکھائے کس طرح سے مطلب کہ بتائیں کون کب کس وقت میں اترے کس وقت میں بیٹنگ کرے کب فیلڈنگ کرے کب بالنگ کرے تو اس سے ٹیم ورک کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے کرکٹ میں سب سے پہلے ٹاس اچھالنے کے لیے ٹاس کو ٹاس کرنے کے لیے جاتے ہیں کیپٹن جسے ہم ٹیم ورک کا لیڈر متعین کیے ہوئے رہتے ہیں وہ لیڈر جاتے ہیں ٹاس کرتے ہیں ٹاس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی اس کے بعد ٹیم ورک میں آتے ہیں اپنی ٹیم کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹنگ کرنا ہے یا فیلڈنگ لینی ہے دونوں میں سے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو بھی فیصلہ جو اور دیگر کھلاڑیوں کا آتا ہے اسی پہ پھر جا کے فوکس کر کے کام کیا جاتا ہے اگر فیلڈنگ کی بات ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے فیلڈنگ کو سجایا جاتا ہے کسے کہاں لگایا جائے کسے اسٹیٹ کے فارم میں لگایا جائے کسے لیفٹ رائٹ کیپر بالنگ کسے دی جائے یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیم ورک کے طور پہ ایک کیپٹن ایز اے کیپٹن اس کو کافی سہنا پڑتا ہے اس کو اس کو ہی اس کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے اس کی ذمے داری ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں اس کو کس طرح سے کریں اور اس کے علاوہ ٹیم ورک میں اور اس کے بعد جو بیٹنگ ہوتا ہے بیٹرس ہوتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں اور کیپٹن کا ذمے داری ہوتا ہے کہ کس کو کون سے اس پہ اتارنا ہے کون سے ڈن پہ اتارنا ہے پہلے کسے بھیجنا ہے جو ہماری ٹیم کے لیے اچھا پرفارمینس کر سکے اچھی کوالٹی کے اچھے رن مار سکے اچھا پرفارمینس کرے کر سکے اس کے علاوہ اس کے بعد بھیجا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ کسے بھیجے تیسرے اسی طرح سے گیارہویں پہ کسے بھیجے اور کیپٹن خود بھی اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں کہ ہم کب کون سے نمبر پہ اتریں یہ کیپٹن کا کام ہوتا ہے یہی سب باتیں ہوتی ہیں خیر اور اس کے علاوہ پھر وہ جب فیلڈنگ آتا ہے فیلڈنگ میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کہاں اور فلڈنگ کیسے سجانا ہے یہ بیٹنگ کیسے کرنا ہے یہ سارا ٹیم ورک کا کام ہے ٹیم ورک میں جو ہوتا ہے ایک کیپٹن جو ہوتے ہیں باقی لوگ فروغ دیتے ہیں اس